موبائل گیمنگ نے چھوٹی موبائل ایپ کمپنیوں کو ملٹی ملین کامیابی کی کہانیوں میں تبدیل کیا ہے اسمارٹ فون کے ایجاد کے بعد سے موبائل ایپس خاص طور پر گیمنگ ایپس کی مستقبل طور پر زیادہ مانگ پیدا ہو گئی ہے اسی وجہ سے موبائل گیمنگ کے عروج نے پوری صنعت کو بری طرح متاثر کیا ہے